मुंहिंजी मात्र ॿोली सिंधी आहे मां सिंधी कुटुंब में पैदा थियल आहियां मुंहिंजा माउ पीउ ॾाॾो ॾाॾी नानो नानी सभु सिधी में था ॻाल्हाइनि हालांकि मां अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में पढ़ियल आहियां जिते मुंहिंजे सिंधियत ऐं सिंधियत भाषा सिंधियत व्यवसाय जो हेॾो ज्ञान कोन मिलियो पर मुंहिंजा घर जा सभई सदस्य मुंहिंजा माउ पीउ मुंहिंजी भेण मुंहिंजी साहि मुंहिंजी साहेड़ियूं सभु मूं खां सिंधी में था ॻाल्हाइनि जंहिं करे मां सिंधी देवनागरी भाषा खे लिखी थी सघां हुन खे पढ़ी थी सघां ऐं पंहिंजी सिंधियत सिंधियतता खे वधाए थी सघियां ऐं मूंखे हिन जो व वधीक फ़क़ुरु आहे कि मां पंहिंजी सिंधी भाषा जो प्रयोग ऐं महत्व सम्झी थी सघां सिंधी भाषा जो वधीक ज्ञा वधीक लाभ आहिनि पर मां हिते ॿई लाभनि जे बारे में ॿुधाईंदमि पहिरों लाभ हीअ आहे कि पैं पाण पंहिंजी सिंधी भाषा खे वधीक प्रयोग करे करे हुन जी महत्वता खे वधाए था सघियूं जीअं अन्य माण्हू कनि था जंहिं करे अचण वारी पीढ़ी खे पाण सिंधी महत्व महत्व के बारे में ॿुधाए था सघियूं ऐं हू बि इन्हनि महत्व खे सम्झनि छो कि अॼु लाइ सिंधी भाषा हिकदमि लुप्त थी वई आहे हर कोई अंग्रेजी भाषा में जो ॻाल्हाए पर पाण खे पंहिंजी सिंधियता ऐं सिंधी भाषा जो जे प्रयोग करे करे हुन खे हुन जी महत्व खे वधाए वधाए था सघूं ऐं हिन जो ॿिए लाभ ई आहे टई टे माण्हू वेठा आहिनि हिकु नॉन सिंधी आहे ॿ सिंधी माण्हू आहिनि अगरि जंहिं पाण खे पंहिंजी प्राइवेट ॻाल्हियूं करिणी हुजनि त पाण पंहिंजी सिंधी भाषा जो प्रयोग करे करे आपसि में ॻाल्हियूं कंदासीं जे करे थर्ड पार्टी माण्हू आहिनि या जो थर्ड माण्हू आहे हुन खे कुझु सम्झ में कान थो अचे पाण छा था ॻाल्हायूं या किनि टॉपिक ते डिस्कस था कयूं त ही ॿिया लाभ आहिनि विथ